फूल ले लो भैया फूल मैम यह तो पाँच रूपये किलो है कौन सा गेंदा चाहिए जी मैम आप जो फूल लेंगे वो मिल जाएँगे आपको नहीं होंगे तो हम अभी आपको गार्डन में ले जाकर तुरंत तोड़कर दे देंगे मैम हाँ मैम देखिए जो छोटा वाला रेड गेंदा हैं न उसको हम न सुपारी गेंदा बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो मैम वो थोड़ा महंगा आया वह आपको पड़ेगा सत्तर रूपये किलो पड़ जाएगा और यह वाला है नॉर्मल येलो वाला वो साठ रूपये पड़ेगा और जो उससे और भी लाइट कलर में आता है वो महंगा है मैम वो अस्सी रूपये किलो है जी तीन प्रकार के रखे हैं मैंने आपको काय के लिए सजाना है मैडम अच्छा है मैम दिखाती हूँ जी जी आपको तो मैम बिजी हो जाएंगे फ़िर अच्छा तो देखिए मैम मिलाकर नहीं दूंगी मैं आप अलग अलग लेकर जाइए मैं गेंदे मिलाकर नहीं बेचती हूँ कि सबके अलग अलग रेट है मैडम और आप बोल रहे हैं कि मिलाकर दे दीजिए तो ऐसा नहीं होता न मैम देखिए अलग अलग रेट है तो आपको मैं अलग अलग आधा आधा किलो दे सकती हूँ ज़्यादा ही है तो ठीक है मैडम और आप घर सजाने के लिए बोल रहे थे तो सामने गुलदस्ते वगैरह लगाएँगे मैडम तो यह गुलाब वाला देखिए न कितना प्यारा लग रहा है इसे लेजा लीजिए देखना तो मैम गेंदे में तो कुछ भी कम नहीं होगा लेकिन आप यह जो फ्लावर वाला ले जाएँगे ये बंच जो हमने बनाएँ हैं अगर इसको आप ले जाएँगी तो मैं थोड़ा कम कर दूंगी लेकिन मैम गेंदे में कम नहीं हो सकता जी मैम हाँ आप पसंद पसंद तो कर लीजिए जी मैंने एक एक किलो मैंने तौल दिया है तीनों लेकिन मैम यह वाला ले जा रहे हैं आप सामने रखने के लिए शोकेस में रखने के लिए इसमें तीस रुपये कम दे दीजिए फोनपे कर दो न फोनपे कर दीजिए जी ठीक है मैम